स्थानीए इसकुल सङ्गे सरकारी इसकुल जे अछि ओहिमे प्रथम प्राइमरी इसकुल मिडिल इसकुल एस एल सी आधारकार्ड आदि आदि कागजात लऽ कऽ सीधा भर्ती भए जाइत अछि मुदा उच्च माध्यमिकमे पहिने ऑनलाइन रेजिस्ट्रेशन करब कराएब आवश्यक होएत अछि फेर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा अङ्कके प्राप्ताङ्क आधार पर एकटा सूची जारी कैल जाइत अछि जे कोन छात्रके नामाङ्कन कोन उच्च माध्यमिक विद्यालयमे हाएत आ ओहि आवंटित विद्यालयमे नामाङ्कन कराएब आवश्यक होइत अछि जे छात्रक लेल एकटा परेशानीके कारण भए गेल अछि आइके समयमे कारण घरसंँ बहुत दूर जखन हुनकर सूचीमे नाम आबि जाइत छनि ओहि विद्यालयमे प्रतिदिन उपस्थित होएब हुनका लेल कठिन होइत छनि